मोंखे बचपन खां ई घुमण जो ॾाढो शौंक़ु आहे ऐं मूंखे घुमणु ॾाढो वणंदो आहे मां सालु में घटि में घटि टे चारि दफ़ा त घुमणु वेंदो ई आहियां पोइ पंहिंजे परिवार सां कॾहिं पंहिंजे दोस्तनि सां या कॾहिं अकेलो बि हली वेंदो आहियां त हिनमें काई काई तकलीफ़ू बि ईंदियूं जेकी मां तव्हांखे हाणे ॿुधाईंदमि जीअं सभिनि खां वधीक तकलीफ़ ईंदी आहे भई सुठे खाधे जीअं की मां पंहिंजे शरीर जो ॾाढो ख़्यालु रखंदो आहियां ऐं रोज कसरतु कंदो आहियां त मूंखे सुठो खाधो खपंदो आहे ताक़तु वारो ऐं ऐं ॿियो खाधो न वणंदो आहे ऐं अगरि असां किथे घुमण वञू था त हुते जाम तेल वारी भाॼियूं ऐं सुठी शयूं नथी मिलनि खाइण लाइ ऐं मूंखे वधीक तेल वारी भाॼियूं या वधीक चरबी वारी मैदे वारी शयूं न वणंदियूं आहिनि ऐं जंहिंखां वज़न बि वधंदो आहे ऐं जेको मूंखे न वणंदो आहे इन करे मूंखे खाधो घुरनि में ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इअ थींदी आहे की ॿाहिरों हो सुठी तरह कनि त सफ़ाई या नथा कनि ऐं कहिड़ी शइ त इस्तेमालु कनि ख़बर न पवंदी आहे उन करे तबियतु बि ख़राबु थी पवंदी आहे हिन करे मां पंहिंजी रोटी घर मां ठाहे करे खणी वञिणी पवंदी आहे जीअं मूंखे हुते काई तकलीफ़ न थिए ऐं ॿी तकलीफ़ इहा थींदी आहे की जीअं मां वेंदो आहियां घुमणु त मुंहिंजी गाॾी आहे उहा सी एन जी ते हलंदी आहे त अगरि मां किथे परे परे वञा थो घुमणु त जाम जॻहियुनि ते इहा थींदो आहे की सी एन जी भरणु लाइ किथे जॻह ई न हूंदी आहे काई गैस स्टेशन ई न हूंदी आहे परियां परियां ताईं त मूंखे जाम तकलीफ़ थींदी आहे किथे परियां तई वञण में